فوٹوگرافی میرے شوق ہے فوٹوگرافی مجھے بہت زیادہ پسند ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج کل ٹکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے تو اسی کے ساتھ فوٹوگرافی میں بھی ٹکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا ہم لوگ فوٹو کھچوانے کے لیے فوٹوگرافر کے پاس جاتے تھے کیونکہ ہر کسی کے پاس کیمرہ نہیں ہوتا تھا ہم اس کے پاس جاتے تھے فوٹو کھنچواتے تھے کیونکہ برتھ ڈے پارٹی وغیرہ ہوتی تھی تو ہم کسی دوسرے کو فوٹوگرافر کو فوٹو کھنچ کلک کرانے کے لیے بلاتے تھے حالانکہ اب ایسا نہیں ہے پہلے فوٹو ایک رول کے ذریعے کھیچا جاتا تھا اس کو نکالنا ایک رول ہوتا تھا اس میں فوٹو کھینچتے تھے پھر اس کو نکال کے نگیٹو کر کے پھر اس کو اسکین کرکے فوٹو بنایا جاتا تھا لیکن اب حالانکہ ایسا نہیں ہے اب کیمرے کے اندر ایس ڈی کارڈ ڈالو سیدھے فوٹو آ جاتا ہے تو بس یہی ہے کہ فوٹوگرافی بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے اور مجھے فوٹوگرافی بہت زیادہ پسند ہے